ہر علاقے میں ہر وقت مذ مذہب بدلتا رہتا ہے یا اس کی ارتقاءپذیر پذیر ہوتی رہتی ہیں جیسے معاشی طور پر یا پھر سیاسی طور یا پھر پریئرس کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے